हमर प्रिय पोथी जे अछि ओ दुर्गासप्तशती छी दुर्गासप्तशती के बारे मे जे लिखल छै ओहिमे कोइ भी शुभ कार्य है सबसे पहिल बात एहिमे दुर्गा जी के नवरूप के वर्णन छै नवदुर्गा छै ओकर अलावा जे छै जे कर कयला से कोइ भी बाधा विघ्न शत्रु नहि अबै छै आ कवच ई कहै छै जे बिना ओकरा कएले कतहु नहि जाय के चाही अन्त मे इहो अछि जे दुर्गा जी अपन चंडी रूप धारण कऽ के और महिषासुर संहार करै छथिन आओर अन्तमे ई बतबै छथिन जे अत्याचारी कभी भी जे छै ओ छल पाप से जादा दिन तक नहि बढै छै आओर ई बात के दुर्गासप्तशती जे पोथी छै ओहिमे अच्छा तरह से अच्छा शुभाषित जे छै ओ लिख कऽ बतऽबै छथिन तऽ हम हुनका जे हय बहुत महत्त्व दै छी आओर हुनके से जे है से जीवन के आगे सब बढे के प्रेरणा मिलैया